ہلو وعلیکم السلام جی جی اچھا میں نے آپ کو پہچانا نہیں آپ نے اس سے پہلے بھی کال کیا تھا کیا اچھا اوکے اوکے اچھا چھٹی چاہیے پر اب دیکھیے اپنے آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے خالد ای مصطفیٰ سر جی مصطفیٰ سر نے ابھی رپوٹ میرے پاس بھیجی ہے اٹینڈنس کی تو خالد کے اٹینڈنس کافی کم ہے اور اس کا جو کلاس ریکاڈ ہے مارکس وغیرہ بہت کم ہیں اور دیکھیے آپ پچھلے ایک ہفتے بعد مڈ سیمس ہیں پھر اس کے بعد اینڈ سیم آئیں گے آپ دیکھیے آپ کیسے چھٹی لے سکتے ہیں ہاں دیکھیے میں چھٹی دے تو سکتا ہوں لیکن آپ کے بچے کے مارکس آپ کا ریکاڈ اس کا اکیڈمکس بگڑ سکتا ہے نا تو اس چیز پہ آپ غور کریے گا نہیں آپ جب کہہ رہے ہیں تو کوشش کر رہا ہوں میں دے دوں گا چھٹی اور اس کا پروسس تو آپ کو پتا ہی ہے آپ کو ایپلیکیشن لکھنی پڑے گی پھر اس کو آفس میں جمع کرنا پڑے گا پھر وہ پھر چھٹی آپ کو مل پائے گی چار دن کی چار دن کی چھٹی چاہیے آپ کو جی ہاں تو پروسس تو آپ کو پتا ہی ہے جی اور کوشش کریے گا کہ چار دن سے زیادہ نہ ہو کہ پھر دقت ہو جائے گی ٹھیک ہے ہاں جی آپ صبح جمع کر دیجیے گا ایپلیکیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے خدا حافظ